आंनि जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायाव सोनारो मानोना मोब्लिब गैयाब्लानो जों माखासे खिनि खामानिफोरखौहाय जे मोनायाव मावनांगौ माखासे खामानिखौ जों मावनो हाया जेरै बे मोब्लिबा जोंखौ गोबां खामानिआव हेफाजाब मदद खालामो जेरै फरायनायफ्रावहाय जोंखौ बुहुत हेफाजाब खालामो आरो माखासे दै बोखोनायफ्रावहाय जोङो मोब्लिबखौ बाहायो बिदिनो गोबां टिभि सालायनाय बुहुत गोबां मिसिनफोर सालायनाय बेफोरखौहाय बेफोरखौ बाहायनायाव जोङो मोब्लिबखौ बाहायनाय जायो आरो मोब्लिबनि दारैहाय जोङो गोबां माखासे मावनो हायि खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै बे मोब्लिबनि दारै जोङो माखासे टिभिफोर नायनो हायो आरो मोनायाव फरायनाय समाव स्टुदेन्टफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो माखासे मबाइल सारजिं होनाय बाहेरै आरो बिदिनो गोबां नखरफोरावहाय इनभारटारफोरखौ बाहायनाय जायो बा इनभारटारफोरा गोबां नखरावहाय इनभारटारफोर दङ मानोना बेवहाय मोब्लिब इनभारटारफोरखौहाय जोङो गोबां मोब्लिबफोरखौहाय जोङो जमा खालामनानै बा इनभारटारावहाय सार्स होनानै जोङो मोब्लिबखौहाय एबुक खालामनाय जायो बेनिउनावहाय जोङो मोब्लिब गैयाब्ला इन इनभारटारनिफ्राय जोङो माखासे लाइट लाइटफोरखौहाय सावनाय जायो पवारफोरखौहाय सावनाय जायो जोङो बेफोरनि दारै जोङो गोबां खामानिखौ मावनो हायो